हा असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट में जीअं असांजो शहर उलहासनगर आहे उते कपिड़े जो वापारु हुन सां लागी अथव जींस शटू टी शटियूं ऐं इन तरीक़े जा चङे किस्म जा कमु आहिनि मुंहिंजे नज़र में हिन में सुठो सुठो रोज़गार ऐं सुठो कमु हुन जी जॻहि आहे